बेगूसराय ज़िला में हमारे जैसे देक बेगूसराय ज़िला में हमारे जैसे सदर होस्पिटल है उसमें रोगी को बहुत तरीक़े से अच्छे से इलाज किया जाता है जोकि बहुत अच्छा ढंग से क्या जाता है और हमारे बेगूसराय में शिक्षा जो है शिक्षा नीति बहुत अच्छे तरह से किया जा रहा किया जाता है जैसे सर जो सर लोग जो पढ़ाई लिखाई अच्छे से करवाते हैं और आगे बच्चे पढ़ने में भी सहमत होते हैं और हमा सर लोग का सहयोग रहता है पढ़ाने के लिए जो हम पढ़ सकते हैं और सर जैसे पढ़ाते हैं हमारे बेगूसराय में जैसे बहुत अन्य तरह की योजना आते है जैसे पेंसन योजना है आयुष्मान कार्ड पर ग़रीबों लोग को मतलब सुरक्षा प्रदान किया जाता है जोकि कम मुक्त रुपईया में अपना खर्चा करवा लिया जाता है जोकि कम रुपईया में ना हो हो सके और हमारे बेगूसराय में जैसे कि स्वास्थ्य जन परियोजना ये सब जो है स्वास्थ्य कल्याण बहुत विभाग जो है बहुत अच्छे तरीक़े से किया जाता है जोकि हम किसी तरीक़े से भी अपना सहयोग से किसी पर कर सकते हैं और जोकि हमारे बेगूसराय में सरकार हर एक चीज़ बहुत अच्छे तरीक़े से किया जाता है जोकि ये सरकारी सरकारी हॉस्पिटल बहुत अच्छे तरीक़े से इलाज किया जाता है जोकि लोग जो हैं बहुत अच्छे तरीक़े से ठीक हो जाते हैं जोकि उतना अच्छा अनुभव अच्छा आ जाता है बेगूसराय ज़िला में और हमारा बेगूसराय ज़िला ऐसा ज़िला है जोकि बहुत सी बेगुसराय में की यहाँ ओ जोकि पर्यावरण कार्यक्रम नगर निगम बहुत दुरुस्त है बहुत हर एक जगह पर नल शौचालय कुआँ बहुत कुछ हरियाली पर्यावरण बहुत संबंधित सामूहिक उपलब्ध हैं जोकि किसी प्रकार के कोई नहीं होनी चाहिए ऐसे है कि बेगूसराय ज़िला में पढ़ाई नीति तो बहुत अच्छा है शिक्षा नीति तो कोचिंग इस्कूल सरकार इस्कूल हो गया उसमें सर लोग जो हैं बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाते है और हमारे जो बेगूसराय के मुख्य न्यायाधीश हैं ओ भी अच्छे तरीक़े से बेगूसराय हमारे डीस्ट्रिक्ट को जो काम करवाते हैं और अच्छे तरीक़े से देखभाल करते हैं हमेशा नियंत्रण बने रहते हैं जोकि की तरह सभी दूसरे सभी लोग हैं बेगूसराय ज़िला में कर सकते हैं और हमारे इससे स्वास्थ्य बीमा स्वास्थ्य सब की तरह बहुत अच्छे तरीक़े से होता है के बीमा से और हमारे